हॅं आम आर बहुत किछु सुनै छियै एकही दिन की बनलैये

तऽ जैसे बिजली होलै जैसे बिजली अत अथी भेलै राशन कार्डमे गेलियै तऽ नाम जोरबै नाम नहि जोरि देलकै पैसा मांगै छै नहि नाम जाइ छियै जोरबै तऽ कहै छै रूपा दैलए रूपा मंगै छै जैसे बिजली छै बिजलीमे आं त गरीब लोग छियै तऽ बिजली अयलै ओहिमे रूपा मंगै छै हूॅं हूॅं हॅं

ओ राशन कार्डमे जैसे राशन कार्डमे जोरै गेलीये नाम तऽ राशन कार्डमे मंगै छै पन्द्रह सए रूपा दू हजार रूपा ओहिमे केना नाम जोरैतै हॅं अधार कार्ड छै जैसे अधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र आर ई सब मंगै छै ओहिमे लगै छै जन्मो प्रमाण पत्र हूॅं ठीक छै